आमच्या घरांत जेन्ना लग्न किंवां लग्न सारकीं मोठी खंयचीय कार्यावळ आसता तेन्ना उदकाची वेवस्था कशी करप किंवां जें आमचें कडेन उदक आसा तें बरें तरेन कशें वापरप हेच्या खातीर आमकां खूब विचार करचो पडटा कारण कितें आसा की गोंयान जर आमी जर पळयत जाल्यार आयची स्थिती अशी आसा की पावस आमचे कडेन खूब पडटा पूण जेन्ना पिवपाक उदक जाय तेन्ना बऱ्याचशा भागांनी गोंयांतलीं जर आमी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार बऱ्याचश्या भागांनी हें उदक लोकांक पिवपाक मेळना आनी तश्या कंडीशनान किंवांं हें आतांचें जें कितें सिच्यूएशन जें कितें आसा तें जर आमी कितें पळयत जाल्या उदक किंवा उदकाचें वेवस्थापन वेवस्थीत करप आनी तें अशें मोठ्या कार्यावळीक करप हें चड महत्वाचें जाता कारण अशा लग्ना सारक्या समारंभांनी खूब लोक येतात आनी जेन्ना चड लोक येता तेन्ना जें कितें उदक आमचें कडेन आसा तें सारकें आनी तें फुकट न वयता वापरप हेच्या खातीर तेचें वेवस्था वेवस्थीत दवरप हें खूब महत्वाचें आसा आनी लग्न सारकी कार्यावळी जर मार्च एप्रील मे गरमेचे म्हयने किंवा गरमेचे दीस जे आसा त्या दिसांनी जर आसत जाल्यार तेन्ना तर उदक जें कितें आमचें कडेन आसा तेचें वेवस्थापन सारकें करप वेवस्था ही सारकी करप हें खूब महत्वाचें जाता कारण तेन्ना उदक कमी प्रमाणान आमचे कडेन मेळटा आमकां मेळटा आनी आमी जर गोंयान जर पयत जाल्या चडसो लोक आतां हो शहरांनी रावता सिटींनी रावता आनी थंय उदक केन्ना येता आनी उदक केन्ना वयतलें हेका एक टायमींग आसता गोवोरमेंटाचो आमी जर गांवांनी जर पयत जाल्यार ज्या जाग्यार बांय आसतली तळी आसतल्यो थंय उदकाचो उदक तितलें येवपा वचपाचें तरी थंय कांय लोकांक मागीर उदक आतां वयतलें अशें तरी आसना गांवांनी पूण जेन्ना आमी गांवांनी लग्न किंवां आनी कसलेय समारंभ जे सिटीन करता किंवा सिटीन जर समज तें जर आसत जाल्या तेन्ना जें उदक आमचें कडेन आसा तें वेवस्थीतपणे वापरप तेचें फुकट वयतलें उदक तें अशें कांय करप ना आनी कमीत कमी उदका भितर किंवा जें कितें जाय जें जाय तितलें वापरून उदक जें कितें आसा आमचे कडेन किंवां जें उदक आमकां कितें मेळटा तें आमकां सारकें सांबाळून वापरचें पडटलें